हँ भैया हम बोलय छी कुमारखण्डसँ हँ प्रणाम भैया अहाँ सिङ्घेसर मन्दिरके पुजगरी छियै की अहाँ रहय छियै ओ सिङ्घेसर मन्दिरमे हाँ तऽ हमरा गेनाय छै उहाँ सिङ्घेसर तऽ ओहिठुना केना छै स्थिति मतलब ओहिठुना पूजा पाठके केना की करनाइ छै कोन नियम फूल पत्ती हम तऽ कहियो नहि गेल छियै तऽ अऽ कहियो नहि गेलियै तऽ ओकर जे केना की छै हमरा बताय दिअ वहाँ की सब सुविधा छै जगह अच्छा छै

आओर वहाँपर मुण्डन करबेनाइ छै बुझअऽ अऽ आओर गाड़ी झगड़ा राखय उखयके छै ने सुविधा उहाँपर हँ आओर फूलपत्ति पूजा पूजाके विधि विधानके से मतलब सभकिछु उहाँपर मिल जेतय हँ अऽ तऽ मने चलू घरसँ किछु नहि लए कऽ जेबय तऽ ओहिठुना हमरा सारे चीजके व्यवस्था भए जेतय हूँ अऽ मने चलू हमरा नहि एबय रहय रहय मतलब राति भए जेतय हमरा ओहिठुना रहनाइ छै राति भरि तऽ ओहिठिना रहयके रूम आरके व्यवस्था रूम आँ हूँ हँ हँ हँ तऽ आओर मन्दिरके गेट खुल्ला रहय छै कए बजे तक कए बजे खूलय छै दिनमे सुबह अऽ तऽ ओहे बात कन्फर्म भए जेबय तऽ ठीक रहतय ने हाँ तऽ ठीके छै हूँ हाँ तऽ ओहिठिना जाइके दिअ कहि दिअ तऽ कोइ आदमी नम्बर देलकय बतेलकय अहाँके दिये कहलकय उ फल्लाँ आदमी ओहिठिना रहय छै ओ पुजगरी तऽ ओकरासँ जे छै ने सभ पता लए लिअऽ उ बता देब सारे चीज तैँ लग अहाँके हँ